जे आबै छै अहाँके हमरा बहुत सुन्दर लागैए ओहि सङ्ग सङ्ग अहाँके दू टा चारि टा आबै छै ओकरो खाना बनबैमे हमरा बहुत सुन्दर लागैए जे हुनका कोना हम बनाकऽ नीक चीज दिए जे ओ खाकऽ जेतै बढ़िआँसँ अहाँके पूड़िए बना दै छिए तरकारिए कऽ दै छिए अहाँके कि कहै छै बढ़िआँसँ हलुवे बना दै छिए खीरे कऽ दै छिए दू टा अड़ोसिओ पड़ोसिओ आबै छै ओहो हमरा नीके लागैए जे बैसू अहूँ एकरती नास्ता कऽ लिअऽ से हमरा ओ बहुत सुन्दर लागैए अहाँके हमरा बहुत सुन्दर लागैए पाहुन जे आबैए अड़ोसिओ पड़ोसी जे आबैए चीन्ह पहचिनए ओकरो हमरा बहुत सुन्दर लागैए जे भने आबैए भने जाइए आओर अपन की कहै छै नीक जकाँ इहो लाथे तऽ खाना हम बनबै छी बहुत सुन्दर हमरा लागैए अथी पूड़ी तरकारी सब्जी पापड़ जे होइ छै सब चीज बनाइए लै छी